ایسے تو بہت ساری ناولس ہیں کہانیوں کی کتابیں ہیں شاعری کی کتابیں ہیں نظموں کی کتابیں ہیں اور سیلف ہیلپ نو موٹیویشن اور سائیکلوجی کی کتابیں ہیں جو مجھے میں نے پڑھی ہیں اور مجھے بہت پسند ہیں اور اس میں سے سب سے پسندیدہ کتاب کو چننا ذرا مشکل کام ہے مگر پھر بھی اگر کوئی ایک ایسی کتاب ہو جس کو پڑھنے کے بعد میں دوبارہ اور تیبارہ اور چوتھی بار پانچویں بار پڑھنے کے لیے یاں ہوں چتر لیکھا چتر لیکھا کتاب مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ اس کا جو کتھانک ہے بہت ہی وہ پلاٹ ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور اس میں ایک گرو سے دو شاگرد ان کے سوال کرتے ہیں کہ اس جہاں سنسار میں پاپ کیا ہے یعنی گناہ کیا ہے اور اس بات میں کو سمجھانے کے لیے پریکٹیکلی روپ سے سمجھانے کے لیے کونسے بات کو یا کونسے کاموں کو گناہ مانا جائے اور کونسی کاموں کو ثواب مانا جائے اس کو سمجھانے کے لیے گرو جو ہے اپنے دونوں شاگردوں کو دو الگ الگ ماحول میں بھیجتے ہیں ایک کو وہ ایک آشرم کے سنت کے پاس گرو رشی کے پاس میں رہنے کے لیے بھیجتے ہیں اور دوسرے کو ایک ساونت کے پاس بھیجنے رہنے کے لیے بھیجتے ہیں جو کہ بہت ہی عیاش قسم کا ہوتا ہے اور اس اور اس کے بعد وہ ان کے دو ان کے ساتھ جو دونوں کے ساتھ الگ الگ تجربے ہوتے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہیں اور وہ کئی ساری اور اس میں کی گئی جو بحثیں ہیں وہ ہم ہمارے ذہن کو سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہیں اور فلم کا اور اس کتاب کا جو کلائمیکس ہے وہ بھی بہت ہی شاندار ہے اور مجھے بہت پسند آیا ہے مجھے اور کئی بار جب میں سمجھ نہیں آتا کونسی کتاب پڑھوں تو میں کئی بار دوبارہ اور تیسری بار چوتھی بار اور پانچویں بار اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اس کتاب کی طرف لوٹتا ہوں ساتھ ہی ایک ایسی اور جہاں تک فلم بنانے کی بات ہے کہ تو یہ اتنی مشہور اور جو ہے کامیاب کتاب ہے کہ اس پر پہلے ہی ایک فلم بن چکی ہے جس فلم کا نام بھی چتر لیکھا ہے اور اس فلم میں ان کے سارے کرداروں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے دکھایا گیا ہے اس اور اس میں جو جو مکھیہ کردار ہے چتر لیکھا اور اس کے ڈائیلاگس بہت ہی خوبصورتی سے لکھے گیے ہیں ساتھ ہی فلم کے گانے گانے جو ہیں اس کتاب کے پورے فلسفے کو بیان کرتے ہیں کرتے ہیں اور مجھے ان گانوں ان گانوں کو بھی بار بار سننا پسند آتا ہے اور ان میں ایک شعریت ہے اور ایک اس میں ایک میٹافرس ہے اور اس میں زندگی کو جینے کا اور اس کو سمجھنے کا فلسفہ موجود ہے جس سے مجھے کئی بار فیصلے لینے میں چیزوں کو سمجھنے کو کلیریٹی کے ساتھ سمجھنے میں مدد ملتی ہے